बिहार मे हमरो मेहिषी गाँवमे सांस्कृतिक कार्यक्रम सभ साल होइया जेकि दशहराके शुभ अवसर पर होइया ओहिमे अलग अलग लोकगायिका सांस्कृतिक गायिका गायक सभ अपन प्रदर्शन दैया जेकि देखनाइ बहुत आनन्ददायी होइया